राति जा यारहां ऐं पंदरहां थिया हुआ मां ऐं मुंहिंजी भेण अञा बि मोबाइल ते चोटियां वेठा हुआसीं अमां चयो हाणे त ॿई भेनरूं मोबाइल खे छॾियो सुम्ही पओ हाणे असां चयो हा अमां सुम्हूं था मां साम्हूं निहारियो त अमां असां बि असांजे साम्हूं ॾिसे पई मां सम्झी वियमि की हाणे अमां ईअं ई कोन सुम्हंदी त मां भेण खे चयो हलि भेण हाणे त मोबाइल हेठि रखिणो ई पवंदई ऐं सुम्हणो ई पवंदई ठीक़ु आहे मां ऐं मुंहिंजी भेण सुम्ही पियासीं पर हिन अखियुनि में निंड ई कोन हुई हुजे बि त कीअं असांखे राह हुई राह हुई उन नतीजे जी सॼे सालु जी महिनत जी ॾिठो त अमां बस हाणे सुम्हे पई पर असांजो वक़्तु त गुज़िरे ई न पयो वरी मोबाइल में ॾिठो त अञा यारहां ऐं टीह ई थिया हुआ केतिरो धीरे धीरे वक़्तु वेंदो आहे न जॾहिं पाण खे राह हूंदी आहे तॾहिं मुंहिंजी भेण मूंखे चयाईं की नतीजो त सुठो अचणु खपे सॼे सालु जी महिनत आहे मां चयो भेण चिंता न कर नतीजो सुठो ई ईंदो वरी मोबाइल में ॾिठईं त बस नतीजो खुलणु ते ई हुओ ऐं नतीजो खुलियो मां मुंहिंजे परिवार मां सभिनीनि खां वधीक नवानवे खणी आई हुयमि असां सभिनीनि राति जो त मौजु मचाईं मुंहिंजी भेण मम्मी पापा खे उथारियो नतीजो ॾेखारियो सभिनीनि हिकु ॿिए खे वधायूं ॾिनियूं ॿियो ॾींहुं बि मौजु मस्ती में ई हुओ असां सभिनीनि साहेड़ियुनि हिकु ॿिए खे फोन कयो हिकु ॿिए जो नतीजो पुछियूं सभु गॾु थी मिठाई खणी मास्तर वटि वञ वियासीं मास्तर बि ॾाढो ख़ुशि हुओ हुजे बि छो न उन जे महिनत ते असां खरिया उतरिया हुआसीं उन असांखे जेका उमेदूं रखी हुई असां उहा सच करे ॾेखारियूं हुयूं असां सभु गॾिजी करे मास्तर खे मिठाई खाराई ऐं पोइ सभु नकी करणु लॻा त हाणे कंहिंखें अॻियां छा करिणो आहे मुंहिंजो त नकी हुओ मां त वञी करे मुंहिंजो नालो लिखाए आयमि ऐं मुंहिंजो नालो बि मास्तर जल्दी लिखी छॾियाईं छो त मुंहिंजो नतीजो ई हेतिरो सुठो हुओ त न करण जो त कोई सुवालु ई कोन हुओ ऐं हीउ नतीजो हिकु ॾींहुं जो त हुओ न सॼे सालु जी मुंहिंजी महिनत हुई उहा बि ख़ाली मुंहिंजी न पर मुंहिंजे सॼे परिवार जी हा असां सभिनी गॾु थी हीअ महिनत कई हुई मां मुंहिंजी सभिनीनि साहेड़ियुनि सां गॾु पढ़ंदी हुयमि जे बि साहेड़ीअ गॾु पढ़ूं उन जे घरु सुबुहु जी नेरनि खां वठी मंझंदि जी रोटी शाम जो चांहि नास्तो ऐं कॾहिं कॾहिं राति जी रोटी बि असां उते ई खाईंदा हुआसीं सभेई गॾिजी करे पढ़ंदा हुआसीं सभु पंहिंजी पंहिंजी किताबु मां हिकु ॿिए खे सुवालु जवाबु यादि कराईंदा हुआ छो कंहिंखें कोई सुवाल जो जवाबु न ईंदो हुजे अथवा त यादि न रहंदो हुजे त बाक़ी सभु उन खें मदद कदां हुआ छो कोई किताबनि में कोई नओं सुवालु मिलियो हुजे त सभिनीनि खे चवंदा हुआ त हलो हिन जो जवाबु यादि करे लायो मतां न मास्तर इहो सुवालु पुछे त पाण खे अचिणो खपे ईअं न की पाण पुठियां रही वञू ऐं ॿिया सभु पाण खां अॻियां हली वञनि छो त ॾहें दर्जे जो सुवालु आहे ॾहों दर्जो मतिलबु जीवन जी सीड़ी जो पहिलो क़दमु त हिन में त पाण पुठियां नही रही था सघूं न अहिड़ी रीति सां सभिनीनि गॾिजी करे महिनत कई हुई हेतिरो ई न असांजे परिवार ॼणु बि महिनत कई हुई ॼणु त असां सॼो ॾींहुं पढ़ाई कंदा हुआसीं घर जो कुझु बि कमु न कंदा हुआसीं मुंहिंजे हिसे जो कमु त मुंहिंजी भेण कंदी हुई त हुनजो बि त योगदानु थियो न अहिड़ी रीति सांं असांजे मास्तर जो बि त पूरो पूरो योगदानु आहे उन्हनि असांखे अहिड़ी सुठी रीति सां पढ़ायो हेॾी सुठी तरह सम्झायो असांखे हिन लाइक़ु बणायो त असां ॾहें दौरनि जी बोड जी परीक्षा आराम सां भरे सघूं ऐं हेतिरे सुठे नतीजे सां पास थी था सघूं हुननि ई असांखे सम्झायो त हिन में डपु न करणु हूंदो आहे पर तव्हांखे सिखण जो हूंदो आहे त इहो त अञा जीवन जो पहिलो क़दमु अथव अॻियां त सुठी सुठी मुसीबतूं ईंदव जो हींअर ई ॾकी वेंदव त अॻियां छा कंदव इन करे त मां तव्हांखे सेखारियांव थो ईअं करे उन असांखे सुठी तरीक़े सां पढ़ाई ऐं अॻियां वधण जी प्रेरणा ॾिनी